सेवानिवृत आओर बुजुर्ग लोकके लेल तऽ टी वी रेडियो पेपर ई सब बहुत पैघ मनोरञ्जनक चीज छियै किआ तऽ अइसँ समय कटि जाइ छै ने सेवामे रहलासँ तऽ सेवा के प्रति जे छै समय कटय रहय लेकिन आब घरमे बैसलासँ ई सब चीज देखलासँ नीक नीक ज्ञान सेहो आबय छै आओर एखन तऽ टी वी आओर इन्टरनेटके दुनिआँ छै ई बहुत फायदेमन्दो छै लेकिन बच्चाके लेल ई फायदेमन्द नहि छै बच्चाके अइसँ दूर रखना चाही बुझलियै आओर सेवा निवृत लोकके लिये कालि कटबा सरकार एक दऽ रहलइए की मने कतना वृद्धा पेंशनमे वृद्धि भेलय कि आर किछो भेलय उ सब बात जे छै ने घर बैसल लोकके बुझा जाइ छै ई अहाँके रेडियो टी वी आओर अखबारक माध्यमसँ बुझलियै तऽ अइमे कोनो दिक्कत नहि छै सेवानिवृतिके बादो एकटा लोकके लालसा रहय छै जे ई चीज देखब तऽ काल्हि की हैत नहि हैत उहो समस्याके समाधान होइ छै बुझलियै तऽ अइ दुआरे सेवा निवृत लोकके लेल बुजुर्गके लोकके लेल तकनीक यानि टी वी आओर इंटरनेट बहुत फायदेमन्द कहल जाइ छै आओर छै अइ चीज बुझलियै तऽ सेवानिवृति तऽ छेबे करय उम्रके बाद सेवानिवृत होइते छै लोक लेकिन सेवानिवृत भेलाके बाद टी वी इंटरनेट ई सब जीवैके सहारा भए जाइ छै अइसँ समाचार बुझल जाइ छै कतय की भेलय नहि भेलय केना छी आओर आगा हमरा की भेटयवला यऽ लाभ हानि सब चीजके विषयमे कतहु बाइढ़े आबि गेलय कतहु सुखारे भेलय तऽ ओहो सब चीज लोक देख लइए घर बैसल टी वी इन्टरनेटके माध्यमसँ बुझलियै तै दुआरे ई सब चीज बहुत जादे नीक छियै सेवा निवृत लोकके लिअ तऽ बहुत नीक छियै कोनो तरह जे छै जीवनयापन कटय छै अइसँ जे छै ओ आठ घण्टा जे ड्यूटी पहिले लोक दै रहय से नहि भऽ कऽ तीन घण्टा चारि घण्टाके अइमे मनोरञ्जन सेहो भए जाइ छै समाचारो बुझल गेल आओर हर तरहके कनिटा मनमे जे छै शान्तिओ भेटय छै कतऽ कोना की दुनिआँ देश दुनिआँके हाल सेहो जानि जाइ छै लोक इन्टरनेटके माध्यमसँ कोनो दिक्कत नहि छै तऽ अहि दुआरे सेवानिवृत आओर बुजुर्ग लोकके लेल तकनीक टी वी आओर इंटरनेट बड़ा जरूरी छै अइ युगमे बहुत जादे फायदेमन्दो छियै कहियौ किआ फायदा तऽ ई देखाबय छै नऽ जे काल्हि अहाँके की भेटय रहय आब की भेटत दोसर बात जे कतऽ की भेलय समाचार घर बैसले देख लेलियै नीक बेजाय कोनो आपदा आबयवला छै सेहो लोकके समझमे आबि जाइ छै जे आपदा आबयवला छै ओइसँ कनि जे छै दूर रही हँ जेना बज्रपाते भेलय भारी वर्षे भेलय तूफान भेलय ओला दृष्टि भेलय सब चीजके सूचना अइ अइ माध्यमसँ लोकके भेट जाइ छै तै दुआरे सेवानिवृतके लेल लेल तऽ ई महा जरूरी छै बहुत नीक चीज छै बुझलियै तऽ इएह कहब जे टी वी या इंटरनेट बहुत फायदेमन्द छियै सेवानिवृत लोगके लेल तू सोफार भेल्पन करी